कृपया खेत पर कार्य करते समय ऐसा मनोरंजन विशेष रूप से कुछ ऐसा कुछ नहीं है और लोग काम करते समय लोकगीत हमारे यहाँ पे नहीं गाते हैं वो तो सिर्फ मनोरंजन जो होता है वो कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जैसे गाँव में उसी समय यह लोकगीत गाया जाता है शादियाँ है होला है दिवाली है इन समय पे लोकगीत गाया जाता है बाकि घर में या खेतों में काम करते समय मनोरंजन के कोई साधन नहीं होते हैं